नै सेपतेम्बर नैरोजा गु से जुलाइ नैरोजा दाइन स्नि फेबुवारि नैरोजा नैजि बा डिसेम्बर नैरोजा से स्नि जानुवारि नैरोजा बा